اردو ایک بہت میٹھی اور بہت پیاری زبان ہے آج بھی جب کوئی انسان اردو بولتا ہے تو اردو سن کر ایسا لگتا ہے کہ ماحول میں خوشبو سی پھیل گئی ہے ہماری ریاست کی ثقافتی شناخت میں اردو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے ہمارے علاقے کے زیادہ تر لوگ آج بھی اردو بولتے ہیں اور زیادہ تر لوگوں کی مادری زبان اردو ہے ہمارے علاقے میں آج بھی اردو اخبار کو پڑھنے کا رواج نسل در نسل چلا آ رہا ہے اور آج بھی ہمارے علاقے کے لوگ اردو میں شعر و شاعری کرتے ہیں اور مشاعرے کا پروگرام بھی کیا جاتا ہے اس طرح سے ہماری ریاست کی ثقافتی شناخت میں اردو ایک اہم کردار ادا کرتی ہے